हमारा जो क्षेत्र है मतलब मेरा जो घर है जहाँ पर आस पास में वैसे तो ये बहुत ही ज्यादा पॉश एरिया है यहां पर इतना कुछ नहीं होता है पर अगर हम पूरे जोधपुर की बात करते हैं तो देखो जोधपुर मे तो ये है कि बहुत सारे विश्वविद्यालय है ऐसे हैं जैसे हमारा जे एन यू है जे एन यू जो है वो शिक्षा के प्रदान कराता है ठीक है जिसमें वो बच्चों के लिए आए साल कोई न कोई छात्रवृति ऐसे निकालता रहता है दूसरी बात करें तो हमारे यहाँ पर केन कोलेज हैं जो सिर्फ गर्ल्स के लिए है जिसका नाम है कमला नेहरू माँ विश्वविद्यालय तो वो ये चीज़ प्रदान कराता है ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो सरकार है उससे जो आने वाली आगे से जो इनफार्मेशन्स आती हैं उसके हिसाब से जो कॉलेजस है जो हमारी वो सारी काम करती हैं बाकी बात करें सार्वजनिक में देखा जाए तो ऐसे तो बात ठीक है कि कॉलेज और विश्वविद्यालय और सब अच्छी छात्रवृति निकालते हैं उत्तीर्ण होते हैं उन्हें स्कूटी या ये सब दिया जाता है फिर बात ये है कि सरकार का भी एक बहुत ही इसके अंदर वो है अपना क्या कह सकते हैं आप कह सकते हो कि अपना खुद की एक महत्वपूर्ण भूमिका है जिस प्रकार सरकार जो है वो भी काम करती है वो भी बहुत ही बड़ी बात है बहुत सारी एनजीओ हैं जो इस चीज़ के लिए काम करते हैं तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिनके बारे मे मुझे नहीं पता है हालांकि सब चीजों के बारे में बस थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत मुझे पता है जो मैंने अभी आपको बताया